کنویں سے پانی نکالنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سب سے مؤثر اور آسان طریقہ برقی موٹر یعنی الیکٹرک پمپ کا استعمال ہے اس طریقے کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک مناسب پمپ کا انتخاب کرنا ہوگا یہ پمپ آپ کے کنویں کی گہرائی اور پانی کی سطح کے مطابق ہونا چاہیے سمر سیول پمپ عام طور پر کنوؤں کے لیے بہترین ہوتے ہیں کیوں کہ یہ پانی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اس کی موٹر پانی سے ٹھندی رہتی ہے پمپ سے کنویں تک پانی لے جانے کے لیے مضبوط پائپ اور نلی کی ضرورت ہوتی ہے پائپ کی لمبائی کنویں کی گہرائی کے مطابق ہونی چاہیے پمپ کو چلانے کے لیے برقی موٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ایک صحیح برقی کنیکشن ضروری ہے پمپ کو ایک مستحکم پاور سپلائی سے جوڑنا چاہیے جو اس کی موٹر کی والج اور کرنٹ کی ضروریات کو پورا کرتا ہو سمر سیول پمپ کو کنویں میں ڈالیں پمپ کو کنویں کے تہہ میں رکھنے کے بعد پائپ اور نلی کو کنویں سے باہر لے آئیں پائپ اور نلی کو مضبوطی سے جوڑیں تاکہ پانی کے لیک ہونے کا کوئی امکان نہ ہو پمپ کو موٹر کے ساتھ جوڑیں اور برقی کنیکشن کو چیک کریں کہ سب کچھ صحیح طریقے سے جڑا ہوا ہے برقی موٹر کو آن کریں اور پمپ کو چلائیں پمپ پانی کو کنویں سے کھینچ کر پائپ کے ذریعے باہر لے آئے گا پمپ کو چلانے کے دوران اس کی کارکردگی کا معائنہ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً پمپ اور پائپ کی صفائی اور دیکھ بھال کرتے رہیں تاکہ یہ صحیح طریقے سے کام کرتا رہے برقی موٹر اور پمپ کے لیے محفوظ اور مضبوط برقی کنیکشن ضروری ہے تاکہ شارٹ سرکٹ یا دیگر حادثات سے بچا جا سکے پمپ کی گنجائش کو کنویں کی گہرائی اور پانی کی ضرورت کے مطابق منتخب کریں تاکہ یہ مؤثر طریقے سے پانی نکال سکے پمپ کی دیکھ بھال اور صفائی کو کو معمول بنائیں تا کہ یہ لمبے عرصے تک صحیح کام کرتا رہے یہ طریقہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ صرف مؤثر ہے بلکہ وقت اور محنت اور محنت کی بچت بھی کرتا ہے برقی موٹر کے ذریعے پمپ چلانا آسان اور زیادہ کارگر ہوتا ہے خصوصاً جب کنویں کی گہرائی زیادہ ہو